हरे कृष्णा हरे कृष्णा जामु ॾींहं खां ॾिसणु कोन आया अहियो तक़लीफ़ूं त हर कंहिं जे जीवन में अचनि थियूं राम कृष्ण भॻवान थी करे बि धरिती ते आहियां कोन छूटी सघियां कृष्ण जो जनम ॾींहुं जेल में थियो पोइ माउ पीउ सां अलॻि थियो तंहिंखां पोइ बि थोरो वॾो थियो त कंस खे मारण लाइ मथुरा वियो उतां खां ख़ुदि जे असली पेरेंट्स खे छॾायीं तंहिंखां पोइ बि हुन सां बि अलॻि थियणु पयुसि ऐं पाणे सां ठाही त पंहिंजो जीवन त छा छाहे हुनजे अॻियां पाणि त वरी बि माण्हू आहियूं हू त भॻवानु हुयो तकलीफ़ियूं त सभिनीनि खे ईंदियूं न तंहिंखां पोइ बि हुनखां अॻियां वधणु पवंदो हीअं ई त कोन्ह कुझु बि थींदो न राम भॻवान बि पंहिंजे जीवन में तक़लीफ़ियूं ॾिठियूं उन बि वनवासु कयो चौडहं वर्षनि जो सुदामा बि ग़रीबी ॾिठी कृष्ण जो हेॾो सुठो हुयो दोस्त बचपन जो दोस्त तंहिंखां पोइ बि तक़लीफ़ त ॾिठईं न पोइ भले कृष्ण हुनजी तक़लीफ़ियूं मिटायूं हुनखे जेको जेको हुनखे ॾियणु हुयसि ॾिनई पाणि भॻवान में विश्वासु रखंदासीं त अॻियां ज़रूरु वधंदासीं अर्जुन कीअं कृष्ण ते विश्वासु कयईं गीता बि बुधायांसि अर्जुन खे कृष्ण तंहिंखां पोइ उहो विश्वास करे अॻियां लड़ियो ऐं ख़ुदि जे ज माइटनि सां लड़ियो ख़ुदि जा ई भाउरि हुयसि न साम्हूं तक़लीफ़ियूं त सभिनीनि खे ईंदियूं न तंहिंखां पोइ बि पाण खे भॻवान में विश्वासु रखी मंदर ते अचिणो आहे ऐं पूॼा पाठि करिणो आहे हीअ ई कोन्ह हलंदो बाक़ी इच्छा करो कृष्ण कहते हैं गीता में अॼु बि पूॼा कयो अचो आरती ताईं वियो पाणि पोइ थोरो ॻाल्हायूं था हलो हलो आरिती करे वठो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे